मैं भरतपुर में अपनी फैमिली के साथ आया मैंने एक पहाड़ी पर मकान लिया जिसका भाड़ा पाँच से छ हजार रूपये था और यहाँ पर रूम बहुत छोटा है और इसमें एक बैड एक कुलर एक फ्रीज आ सकता है और किचन मुझे बहुत नजदीक पसंद आई और